جی ہاں علاج معالجے کے روایتی علم کو مرکزی دھارے میں شامل صحت کی دیکھ بھال کے خدمات میں ضم کرنے کے لیے کئی ممالک نے مختلف اقدامات کیے ہیں کچھ مثالیں ہیں جن کو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا بہت سے ممالک نے روایتی ادویات کو قانونی حیثیت دینے اور ان کے معیار کو یقینی بنانے کے لیے قوانین بنائے ہیں جیسے بھارت میں آیوروید یونانی سیدھا اور ہومیو پیتھی کو وزارات کے ذریعے تسلیم کیا گیا ہے روایتی علاج کے طریقوں کی تحقیق اور تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کئی ممالک میں مخصوص ادارے قائم کیے گئے ہیں چین میں طب چینی کو تسلیم اور تحقیق میں شامل کیا گیا ہے کچھ ممالک میں روایتی علاج معالجہ کے طریقوں کو سرکاری ہسپتالوں اور صحت کے مراکز میں شامل کیا گیا ہے یہ اقدامات روایتی اور جدید علاج کے درمیان خلا کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور دیگر بین الاقوامی اداروں نے روایتی اور تکمیلی علاج معالجے کو جدید صحت کی دیکھ بھال میں شامل کرنے کی پالیسیوں کی حمایت کی ہے عوام الناس کے اندر ان کوششوں کو مختلف طریقوں سے دیکھا جاتا ہے بہت سے لوگ روایتی علاج معالجے کے طریقوں کو قابل اعتماد اور مؤثر سمجھتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو صدیوں سے ان طریقوں پر عمل پیرا ہیں کچھ افراد اور ماہرین ان طریقوں پر شک و شبہ کرتے ہیں اور ان کی مؤثریت اور حفاظتی پہلوؤں پر سوال اٹھاتے ہیں ان کے خیال میں صرف انہیں علاج معالجے کے طریقوں کو تسلیم کیا جانا چاہیے جو سائنسی تحقیق کے ذریعے ثابت شدہ ہوں روایتی علاج معالجے کے طریقے اکثر ثقافتی ورثے کا حصہ ہوتے ہیں اس لیے ان کے ادغام کو ثقافتی ورثے کا تحفظ کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے عمومی طور پر علاج معالجے کے روایتی علم کو مرکزی دھارے میں شامل کرنے کے اقدامات کو مقصد دونوں طریقوں کے بہترین پہلوؤں کو یکجا کر کے مریضوں کو بہتر صحت کی خدمات فراہم کرنا ہے